काणकोण जिल्यांत मुखेल भलायकी केंद्र म्हणल्यार काणकोणचें गर्वरमेंट हॉस्पिटल पूण हांव आनी हांगा फार्मासी बीन खूब आसात म्हाका चड करून डॉक्टर विलास पावसकर हांचे बद्दल सांगपाक जाय हो आमचो काणकोणचो एक असो दोतोर जो कसलोच भेदभाव करिनासतना आपलो पुराय वेळ लोकांचे लोकांची भलायकी सुदारपा खातीर फाटली कितलीशींच वर्सां वावरत आसा दीस रात तो पेशंटाक पळयता तांच्या घरा कडेनूय खंयच्याय वेळार गेल्यार तो केन्नाच ना म्हणीना रातचे मध्यानीर लेगीत आमी जर कसलीच इमर्जंसी जावन ताचे म्हऱ्यांत पावली जाल्यार तो कांयच बेजारनासतना आमकां आमकां आपली सेवा दिता तशेंच ताचे जे आपल्या ताजे जे शुल्क आहा ताची जी फी आसा ती एकदम कमी आसता आनी सगळीं वखदांय बीन ताजेच कडेन अवेलेबल आसतात कोवीडच्या टायमार ताणें आपलो पुराय वेळ लोकांची सेवा करपा खातीर वापरलो आनी कितलेशेंच जाणांचे प्राण तांणे वाचयलें ताचे क्लिनीका भायर लायनीच्यो लायनी लागतात व्हडल्यो व्हडल्यो रांगो आसतात तरी तान भूक विसरून तो लोकांची सेवा करत रावता आनी तेवूंय हांसतें मुखामळ घेवून केन्नाच कोणाचेर बेजारलो हांवें आजून म्हणून ताका पळोंवक ना हांव ल्हानपणांसावन तें आतां म्हळ्यार तांचे कडेन बरें ना जाल्यार वयता आनी पयली पासून इतका कितलीशींच वर्सां जाली हांव तेकां तसोच पळयल्लो आसा तो पुराय मनांतल्यान लोकांची सेवा करता आपल्या फायद्या खातीर तो कांयच करिना म्हणून तेचो हांवें विशेश उल्लेख केल्लो आसा